नोंखौ माया गारदेनिंखौ हबि महरै लाहोदों नोंथांनि थुलुंगाया मामोन दा बेनि सायाव आंनि कुइसननि सायाव औ आं बे सोंथिनि सायाव फंनैसो बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय जोङो जोंनि बा आंनि जि हास्थायनाय बा लुगैनाय बे लुगैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय मोगथाङाव जाफुंहोनो बा बेखौ मावफुंनो जोंनो थुलुंगा होयो बे थुलुंगायानो जोंखौ जोंनि माखासे

जों मोजां मोननाय मुवाफोर जेरै बिबार बारि जोंनि साखाथि बाखाथि समायना जायगा जों बेफोरखौ साब सिखोनै लाखिनांगोन आरो बिबार बारिखौ जों मोजाङै साजायनांगोन बिबार बारि थाब्लासो जोंनि गोसोफोरखौ बोनो हायो एबा जोंनि जि सिन्था धारा बेफोर माखासे गाज्रि सिन्था धाराफोरखौ जोंखौ जानगाराव बा दोनो जोंनि जिहेथु साननाय बायदि बायदि जोंनि गोसोआव जाखांफैनाय गाज्रि हुदाफोर बेफोरो जानगाराव थायो जों नि मोनदांथियाव मानसिनि गोसोआ गोबां रोखोमनि थायो जेरै सोरबा गाज्रि सानो सोरबा मोजां सानो जोंहा जिहेथु बे हबि होननाया जोंनियाव थानांगोन मानो होनोब्ला मोजां मोनोब्लासो बयजोंबो बा मोजां मोनगोन मोजां मोनजागोन गाज्रि मोनोब्ला बयजोंबो जोङो गाज्रि मोनजागोन जों सानफ्रोमबो जोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन जों सानफ्रोमबो गिदिरखौ मान खालामनांगोन एबा उन्दैखौ जों उन्दैनो जोङो जोंनि अननायखौ जासिनांगोन अब्लासो जोङो बे जोंनि जिथु उन जेनेरेशन गथ'फोर बा फंबाइ बिनानावमोन बा जोंनि गिदिर गोलावफोरजों जोङो सिनायथि मोनगोन बेनिखायनो आं सानदों जों जाहाथे जोंनि गोसोखौ अरायबो मोजां खालामनानै जोंनि गोसोखौ अरायबो गोथार खालामनानै जों बयजोंबो गोरोबलायनानै थायो आं बेखौ खावलायनानै फोजोबबाय गोजोनथों